सिंधी कॉलोनी उल्लास नगर कल्याण झूलेलाल कॉलोनी अमीनाबाद बारा हज़रतगंज कृष्णा नगर आलमबाग मुंशी पुलिया इंद्रा नगर ऐं गुरुद्वारा कॉलोनी गोमती नगर